नमस्ते मैम आप बहुत अच्छा खेलती हैं हाँ हमें हॅलो एक फोटो लेना है अरे आपके साथ एक फोटो लेना है हाँ हाँ हाँ हाँ और आप बढ़ियाँ खेलती हैं क्रिकेट हाँ त अब आयें हमारे साथ फोटो लें फोटो हाँ और चले कहीं घूमने चलें हाँ हाँ आएंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हमारे दोस्त भी हैं खेलने के लिए हाँ हाँ तो इ तो बहुत अच्छा आप खेलती हैं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ सीखना है हमें हाँ हाँ फोटो खिचाना है आपके हाँ हाँ हाँ आएंगे कल आएंगे हाँ आएंगे बारह एक बजे हाँ तो समय तो लगता है सीखने में टाइम लगता है तो टाइम तो लगता है चाहे जी कोई भी चीज करो टाइम लगता है हाँ और ठीक है अरे कल आएंगे कल रविवार है कल आएंगे कल आपसे सीखने के लिए सीखने के लिए कल आएंगे रविवार है छुट्टी है

हाँ ठीक है खेलेंगे साथ में

और क्या हो रहा है नमस्ते रखिए